उल सुथेनाय उलनि खामानि मावनाय जेब्ला आङो आंनि फिसाइदो आं पान्जाबाव थाहैयो अब्ला आ बे उल सुथेनाय बेखौ आंबो जेब्ला कवाटाराव कवाटारनि गाज माखासे गावनि जों बिसिफोर ना बिसिफोर जमा जानानै आं बेवहाय थानायाव जेब्ला आंनि फिसाइया डिउटियाव थाङो बिनि आं बिसोरजों थानानै बिसोरनि बे महिलाफोरदों बे बिमाफोरजों ज' जिरायनानै आं बे उल गस्ला जेरै उलखौ सुइथारफोरखौ माबोरै सुथेयो माबोरै बानायो आं बेखौ बेयाव सोलोंफेरनाय जादों मानो होनब्ला बेखौ जेनेबा आं सोलोंहैनाय जायाखै बेखौ आं गाव गावनि लोगोफोरनिफ्राय आं सोंलोंना लादों आङो आं उल सुथेनो फार्स्ट आंनि फिसा आंनि गथ'नो आङो उल सुइथार गांथाम आं सुनानै होदों आरो आंनि फिसाइनोबो आं होदों आरो आंनि फिसानोबो गेदेरे फिसा आङो उल आरो माफ्लार उलनि माफ्लार बेखौबो आङो आंनि फिसाइनो आङो सुथेनानै होदों आरो आं बेखौ माखासे जायफ्रा आंनो अर्डार होयो बेखौ आं उलखौ सुइथारखौ आं सुथेनानै होनो मोन्दों सुनानै होनो मोनदों माखासे आङो जेब्ला आङो थारटि थारटि बैसो जादों थ्रिस बोसोरसो जादों अब्लासो आङो बेखौ सोलोंदोंमोन आं बेखौ सुथेदों आरो आं माखासे बिनिफ्राय जेब्ला न'वावहाइयो आं कवाटेननिफ्राय गामियाव थाफैयो बेयावबो आं माखासे लोगोफोर बा सोरबा न'खरनि एसे नख'रनि मानसिफोर आरो आंनि लोगोफोरा आंखौ सुनो थिन्नायलाय आं बिसोरनो माखासे आं सुनानै होदों बेयाव आं एसे बेसेन लानाय जादोंमोन आं बेसेन लायोमोन जायफ्रा आंनो सुइथार बानायनो सुइथार सुथेनो अर्डार होयो बिनि उलखौ बायनो थाखाय बिसोरनिफ्राय आं बेसेन लानाय जायो आरो जेब्ला सुखांनानै बिसोरनो गथाइयो बिसोरनिफ्राय आङो गांसेआव बेखौ नायनानैहाय आङो उलखौ सुइथारफोरखौ आं सुनाय जायोमोन आरो माखासे आं गथ'फोर उन्दै उन्दै गथ'फोरनोबो आं माफ्लार आरो मुजाफोरखो आङो बेसेन लायाबाबो आं ओरैनो सुथेनानै होनो मोनदों आरो होदों आरो माखासे बिबादिनो न'वाव टेबोल बनाय टेबोल क्लट टेबोलआरि बनाय बा माखासे मा खिरखिफोराव होनाय टिभि कभार बेफोरखो आङो न'वावनो आं सुथेनानै आङो लायोमोन होनो माखासे उननिफ्रायनो बनायनायनि देवोल सुथेनाय टिभि कभार बायदि रोखोम सफा कभारखो आङो आं गावनो आङो न'वाव इउस खालामोमोन आं बाहायोमोन